मार्शेल आर्टस हो असलो स्पोर्ट जो तुका स्वताच्यान कशें करून करपाक जाय तें तुकाच खबर आसता मार्शेल आर्ट हो एक डिसील्पीन स्पोर्ट फोर एक एग्जांपल हांव एक मार्शेल आर्टीश्ट आनी मार्शेल आर्टसान म्हाका वयर सरपाक धर पांच वर्सां लागलीं आनी पांच वर्सान म्हाका रिजल्ट कळटा की हांव मार्शेल आर्टसान भितर कशें करून शिकलां कितें कितें शिकलां आनी कशें स्वताक इंमप्रुव केलां हेचेर म्हाका मार्शेल आर्टसाक वरी कळलां मार्शेल आर्टस हो दिसपाक टफ आसा पूण तर तुजें मन तर घट आसा जाल्यार तूं मार्शेल आर्टस कशें करून खेळूं येता मार्शेल आर्टसान धर तें तरेचे स्पोर्टस इनक्लूड आसात जशें कराटे मागीर स्क्वे मागीर टोंग इड मुडो अशें खूब तरेचे स्पोर्टस ह्या मार्शेल आर्टसान भितून आसा आनी तांचे वेगळे वेगळे ओरगनायजेशन्स बी आसता एक मनीस मार्शेल आर्टसान भितर गेल्यार एक दिसान तो मनीस परफेक्ट जावपाक शकना त्या मनशाक एक एक एक वस्तुचेर तूं इंमप्रुव करपाक गेल्यार धर तूं एक वर्स लागता आनी अशें म्हणटात की प्रेक्टीस मेक्स द मेन परफेक्ट सो इट इज तशेंच करून तूं जितलें प्रेक्टीस करता तितले तुजे भितर खूब इंमप्रुवमेंट येता मार्शेल आर्टस हो स्पोर्ट पांच वर्सां वयर भुरग्यांनी खेळपाक शक शकता मार्शेल आर्टस तुका खूब तरेचें तुजे बोडी फिटनेस एक्सर्सायजीस दाखयता सेल्फ डिफेंस शिकयता कशें करून तूं स्वताक वाचयतलें एक तूं खंय कसलें डिफीक्लट सिचूवेशनान आसा आनी तुका स्वताक तें स्वताक तुका सांबाळपाक जाय जाल्यार तूं मार्शेल आर्टसाची टेकनीक यूज करून तूं स्वताक सांबाळपाक शकता मार्शेल आर्टस हो स्पोर्ट एक डिसीप्लीन तरेन खेळपाक जाय आयज एक दीस केलें फाल्यां एक दीस गेप घेतलो अशें करून मार्शेल आर्टस जायना मार्शेल आर्टस करता जाल्यार तुजी एक डिसीप्लीन एक कन्सीसन कन्सीसटंसी आसपाक जाय मार्शेल आर्टस हो स्पोर्ट तुजो कोनफीडन्स बील्ड करता तूं तुजो बोडी फिटनेस मेनटेन करता तुजो सेल्फ ग्रोत करता तुका एक घटय करता हो स्पोर्ट तुका कसले तरेचे डिजिजीस जायनात ह्या स्पोर्टान गेल्यार आनी तशें वेगळे स्पोर्टांनी बी जाता तशेंच खुबशीं भुरगीं आयज काल मार्शेल आर्टसान आसात आनी मार्शेल आर्टसान तुका खूब तरेचे फायटींग टेकनीक आसतात मागीर फायटींग बीन आसतात जेका आमी कुमीते म्हणटात मार्शेल आर्टस लेंगवेजीन आनी फायटींग टेकनीक्सीक आमी काटा म्हणटात आनी ह्यो टेकनीक्स आमी जाय तश्यो यूज करपाक शकतात तशें मार्शेल आर्टसान भितर तुका कराटे तर तूं स्पेसीफाय केलें जाल्यार तुका काटा आसता आनी कुमीते आसता तशेंत व्हेपन काटा आसता तेका नंचाकू म्हणटात आनी लाटी म्हणटात आनी त्यो तुका तूं वेगळे तरेन यूज करपाक शकता अशें तरून अशें तरेन मार्शेल आर्टसान तूं खूब वयर सरूंक येता मार्शेल आर्टसा वरवी तूं मुखार टिचर बी जावपाक शकता तूं तुजे स्वताचे इंस्टीट्यूशन बी एकेडेमी बी उक्ती करपा शकता आनी तूं खूब जाणांक अशें मुखार बी करूंक शकता